ہیلو میں سٹی ماڈل سے جو سو پرنسپل بات کر رہا ہوں جنید کے پیرینٹ بات کر رہے ہیں آپ وعلیکم السلام جی آپ کے فرزند کی جو سو قابلیت بہت اچھی ہے ہر سبجیکٹ میں جو سو فاسٹ ہے انھوں اور رزلٹ بھی ان کے اچھے آ رہے اور چے اس سے اچھی صلاحیت یہ ہے کہ انھوں سنگنگ میں بہت فاسٹ ہے تو ہمارے مینجمینٹ کی طرف سے جو سو ان کو سنگنگ کے لئے جو سو مدد کی جائیں گی جی تو آپ ایگری ہے کیا اس سے آگے بھی جو سو انھو جی جی جی نے نے نے اسکول مینجمینٹ کی طرف سے جو سو رہیں گا آپ بے فکر رہیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بچے کو جو سو بہت آگے تک لے کے جائیں گا مینجمینٹ کیونکہ اسکول میں پڑھائی کے علاوہ بھی اس میں انھوں بہت فاسٹ ہے تو ہمارے منیجمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیزن لیا گیا کہ ان کو منیجمینٹ کی طرف سے جو سو آگے سنگنگ میں جو سو بڑھایا جائے تو یہ آپ سے پرمیشن لینے کی ضرورت پیش آئی تو فون کرا میں آپ کو

نہیں نہیں اسکول کے علاوہ بھی رہیں گا اسکول منیجمینٹ کی طرف سے پورا خرچہ ان کا اٹھایا جائیں گا اب اس کے علاوہ بھی جو سو نو اسکول کے علاوہ بھی جو سو کام کر سکیں گے اب یہاں سے ان کو مضبوط کیا جائیں گا اور مضبوط کرنے کے لئے جو بھی منیجمینٹ کی طرف سے سو خرچہ ہوگا منیجمینٹ اس کو ادا کرے گا تو آپ کی پرمیشن مل گئی تو ہم آگے جو سو پروسیز بڑھا سکتے

جی بالکل بالکل جی بالکل

ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ السلام